हमारे यहाँ बहुत अच्छा त्योहार पहले मना मनाते थे अभी ताे नहीं मनाते हैं जैसे हो गया दीपावली बहुत अच्छे मनाते थे अब तो धीरे धीरे सब बंद हो गया पहले होली भी अपने से बहुत अच्छे मनाते थे मकर संक्रांति भी बहुत अच्छा मना मनाते लोग इन लोग थे बहुत अच्छे अच्छे होली सब लोग खेलते थे अब तो कोई भी नहीं खेलता अब लोग सब तो घर में बंद हो जाते हैं कहते हैं कि आप रंग में ऊ कजनी का बोला जीता इम सा बाटै का दाना फेंक दे मुँह में अब हमारे मुँह में कलर मत लगाओ इसलिए नहीं खेलते होली बहुत लोग डरते हैं बहुत लोग खेलते हैं इसलिए होली ओली हमारे मकर संक्रांति में सब लोग के यहाँ पे बनता है सब लोग मेला करने जाते हैं इलाहाबाद में मेला मेला लगता है माघ मेला लगता है वहीं में सब जाते हैं हमारे यहाँ दीपावली खूब अच्छी मनाते हैं सब लोग साथ में दिया लेसते हैं दिया लेसते हैं पटाखा बोलाते हैं तो सब लोग साथ में छुरछुरिया छुराते हैं ऐसे ही हमारे यहाँ सब लोग होल्लै भी जलाते हैं साथ में घर में रहते हैं सब लोग हर त्योहार ऐसे मनाते हैं सब लोग साथ में रहते हैं तो बहुत अच्छा लगता है सब लोग कितना सुंदर लगता अगर सब लोग साथ में दीपावली मना साथ में होली भी खेल लें साथ में मकर संक्रांति भी मेला करने जाएं तो बहुत सुंदर लगता है हमारे लोग ऐसे बसंत पंचमी भी ऐसे सब लोग गंगा नहा नहाने जाते हैं सब बहुत सुंदर से अच्छे लगता है बहुत सब लोग जाते थे तो हम लोग भी जाएं माघ मेला भी जाते थे